मैथिली भाषा तऽ बहुत पुरान भाषा अछि आओर मैथिली भाषाके ओना तऽ सभ भाषाके जन्म संस्कृतेसँ भेल छै आओर मैथिली भाषा तऽ अछिए पूरा संस्कृतेसँ संस्कृतेसँ अछि ओकर लेकिन आब तऽ मैथिली भाषाके सङ्ग सङ्ग बहुत भाषा ओहिमे शामिल भऽ गेल छै तैँ जेनाकि नेपाल अछि नजदीकमे तऽ नेपालोके थोड़े भाषा छै बंगाल अछि नजदीकमे तऽ बंगालोके थोड़े भाषा छै थोड़े अंग्रेजियोके लोक ओहिमे शामिल कऽ दैत छै ओना तऽ मैथिली भाषा बहुत